वो क्या है स्वास्थय सेवा क्षेत्र में भ्रष्टाचार तो बहुत ही ज़्यादा है उसके बारे में मैं क्या सिकायत करूँ और उसकी तो मैं बहुत जादा ही सिकार हूँ भ्रष्टाचार के बारे में मेरे यहाँ जब मेरी सासु माँ की तबियत खराब हो गई थी और ई तो मैं उनको हॉस्पिटल ले कर गई वहाँ पर तो पहले बहुत लम्बी लाइन लगती है पर्चे बनवाने पड़ते हैं पर्चा के बाद कोई इमरजेंसी केस है तो डाक्टर ओ लाइन से नम्बर से ही देखता है ये नहीं है कि इमरजेंसी केस कोई देख ले और एमरजेंसी केस देखने के लिए और जल्दी सुनते नहीं हैं और अलग से पैसे मांगते हैं और पहले तो कोई कितना भी छटपटा के बीमार हो कोई कंडीसन उसकी खराब हो तब भी वो सुनते ही नहीं हैं क्योंकि जब तक उनको ऊपर से कोई नेता वगैरह का कोई फोन नहीं जाता है और सबके पास तो नेता नहीं होते हैं ऊपर की पहुँच नहीं होती है तो जल्दी छोटे लोग को तो किसी तरह से उ जानते भी नहीं हैं आना उनकी बीमारी का कोई उनकी पास हमदर्दी है कि वो जाकर बीमार व्यक्ति को ईलाज करके और समय से दवा दे दें इसलिए मैं तो काफी झेल चुकी हूँ मैं हास्पिटल गई डाक्टर से रिक्वेस्ट करने के बाद भी डाक्टर कहता है कि नहीं यहाँ पर इसलिए मैं तो थोड़ी देर के बाद देख लेता हूँ देखने के बाद वो बाहर की दवा लिख देता है बाहर की दवाई इतनी महँगी मिलती है के अब उसमें काफी पैसे लगते हैं काफ़ी पैसे लगने के बाद भी उसमें वो भी अच्छे मन नम्बर की दवा नहीं मिलती हैं कमीसन की दवा ही मिलती हैं वहाँ पर भी लेकिन पैसे तो उतने ही लगते हैं और कभी कभी जब ज़्यादा सीरियस होने के बाद भी डाक्टर को बुलाइए तो डाक्टर आते नहीं क्योंकि अपना अलग ख़ुद का डिस्पेंसी खोले हुए होते हैं हास्पिटल बनाए होते हैं तो ज़्यादा ओ सरकारी हास्पिटल में समय नहीं देते हैं क्योंकि उनको अपना अपने खुद का हास्पिटल चलाना होता है इसलिए वह ज़्यादा से ज्यादा अपने हास्पिटल में ही प्राइवेट हास्पिटल बनाकर रहते हैं और उसमें समय देते हैं और उसमें रेफेर करते हैं तो उसमें तो बहुत ज्यादे पैसे लगते हैं और अगर पैसा नहीं है तो उसमें क्या है कि आप नित्थु का शिकार हो गई उसके बाद भी वो लोग पैसे का बिल बनाते हैं तो ये तो सारी चीज भ्रष्टाचार ही तो है और कहने के बाद पैसे डांटते हैं कि उनके सामने किसी की बोलती बंद हो जाती है डाक्टर तो एक भगवान होते हैं लेकिन वो अपने इस बात को नहीं मानते हैं इस चीज का पालन नहीं करते हैं कि मैं ये भगवान के रूप में मैंने पढ़ाई किया और मुझे नौकरी मिली है और मुझे ये सेवा करनी होती है ऐसा कुछ नहीं होता है वो तो पैसा कमाने के चक्कर में वो भूल जाते हैं अपने दायित्व को और किसी भी पेसेंट का सहारा नहीं बनते हैं चा मैं तो अपने सासु माँ को ले कर बादौर परेशान हो गई थी मैं ख़ुद बीमार थी मुझे करोना काल में मैं इतनी बीमार हो गई थी लेकिन कोई डाक्टर सहारा नहीं होता था कोई दवा नहीं देता था वहीं घरेलू नुक्से से और से वहीं दवा खा खा कर ठीक होई फिर भी कोई हेल्प नहीं मिला डाक्टर के पास जाइए अभी भी डाक्टर का वही हाल है सरकारी हास्पिटल में जाइए कोई किसी की जल्दी सुनता नहीं है इमरजैंसी केस नहीं देखता है तो मैं तो यही करूँगी कि इस भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए आप मैं और एही हम लोग की

हम लोग इसी का शिकार हुए हैं तो मैं अपनी बात यहाँ तक रख रही हूँ थैंक कु